हमरा खाना बनेनाइ तऽ बहुत नीक लागैए जे सहूलियत लागैए से अपनासँ करै छी जेना आबैए भात दालि सब्जी बच्चा सभ ला लन्च पुरी सब्जी ई सभ बनबै छी आरो जेना जे होइ छै अपना हिनका साग बहुत पसन्द छनि तऽ सागो बनबै छी साग तोड़लहुँ काटलहुँ धोए कऽ अपन आनै छी ओकरा बनाकऽ देलहुँ हिनका कठहलके सब्जी तऽ बनबै लए हमरा नहि आबैए ओतऽ सभमे बहुत लस्सा होइ छै तेल लगबु फेर ओकरा छिलू बनबू बहुत परेशानी छै हमरा ई सभ चीज नहि पसन्द होइए सादा खाना बनबैमे नहि नीक लागैए चाउर सभकेँ तऽ मछली बनबै ला आबैए मछली तरलहुँ फेर ओकरा प्याज पिसलहुँ लहसुन पीसलहुँ फेर ओकरा सभ धनिके पावडर देलहुँ सभ किछु दए कऽ ओकरा फेर रस देलहुँ रस दयकऽजेना होइ छै टमाटर धनिआ पत्ता

हेलो हलुआ बनेलहुँ बच्चा सभकेँ लन्च लए फेर बच्चा सभ लन्च लए स्कूल जाइए फेर अपन घरकेँ दुपहरकेँ खाना बनबै छी फेर बच्चा सभ इसकुल से आबैए तऽ फेर अपन खाना बनाके राखै छियै ता तक बच्चा सभ खाइए दूध खीरो बनबै लए हमरा आबैए हँ दूध अथी दूध खौलेलहुँ तकर बाद ओहीमे चावल धोएकऽ देलहुँ तहन वएह तऽ फेर लाड़ैत रहलहुँ लाड़ैत रहलहुँ नारियल काटलहुँ काजू किशमिश इलाइची सभ किछु राखलहुँ कए कऽ फेर ओहिमे दै छी फेर ओकरा बनाकेँ राखै छी बालबच्चा सभकेँ जेना आर हम फेर